अस करसान ते अस बाड़िया प्याज़ बी लाने अ गंढे बी लाने ते ओह्बी आलू बी लाने भी अस भाऽ किश निं होंदा साढ़े भाऽ किश निं होंदा भी अस लेई जन्ने बेचने ई इत्त भाव बी निं किश अस केह् करी सकने ऐं बड़ा मुश्कल ऐ अस इन्ना किश करने आं ते भी बी एह् साढ़े भाव निं होंदा नेईं किश की अस केह् करी सकने अस ऐं ते ते एह् पैह्लें अस पनीरी दिन्ने पनीरी किन्नी मैह्नत करने अस मैह्नत करी करी कोई ते भी अस पनीरी देइयै ते भी ओह् पानी दिंदे रौह्ने पानी देइयै भी अस ओह् पनीरी जेल्लै होंदी लानै ओड़ी भी अस लान्ने ऐं लान्ने भी भी प्याज़ होंदा ऐं भी आलू लान्ने भी ओह् आलू लाइयै भी ओह् बेचने गी लेने भी ओह् उत्थें भाऽ गै नेईं ते भी ओह् जेह्के बीऽ दे पैसे ओह्बी पूरे निं होंदे ऐं ते कोह् करना ऐं ते बड़ा मुश्कल ऐ बड़ा बड़ी ओह् परेशानी होंदी असेंगी ते भी अस केह् करी सकने आं ते ठीक ऐ ते केह् करना भी आक्खनै ओह् करना ऐ बड़ी मैह्नत करने मैह्नत करी करी करी ऐं ते असेंई ओह् जिन्नी असें मैह्नत कीती दी होंदी ओह्बी साढ़े पल्लै निं पौंदी नेईं किश ओह् केह् केह् करी सकने आं ऐ नेईं कोई इन्ने असेंगी कोई पैसे थ्होंदे नेईं किश ऐं भी अस केह् करी सकने आं